آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامار سامان کی خبر دینے کے بہت سارے راستے ہیں کیونکہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے اور ہر گھر میں ہر ایک شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے یو ٹوب کے ذریعہ سے اور سوشل میڈیا کے ذریعہ سے اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعہ لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعہ بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامان کے اشتہار کو آپ گلی گلی چوک اور چوراہوں پر دکانوں پر چپکا کر بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور بہت آسان ہے اس بات کے لیے کہ آپ اپنے سامان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کہ ایسا اشتہار میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے جو واقعی میں بہت بہتر تھا کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام تھا کہ سماج سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آپس میں بہت پیار اور محبت میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے سماج کافی ترقی کرتا ہے اور بھائی چارہ کو کوئی طاقت ملتی ہے اور سب لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں